प्रौद्योगिकी ने ट्रैवल उद्योग को काफ़ी तरीकों से मदद की है जैसे कि लोग पहले जो है टिकट होटल बुक करने के लिए लोगों को घर से बाहर निकल के जाना पड़ता था लेकिन आज कल मोबाइल की सुविधा आ गई है उसके कारण से लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो गया है वह होटल बुक करने के लिए व टिकट बुक करने के लिए अब घर से बाहर नहीं जाते हैं मोबाइल पर ही वह अपनी सारी बुकिंग कर लेते हैं और उनका अधिक समय भी बच जाता है